कानून जे छै सभके लिए बराबर होना चाही एक पक्षपात नहि होना चाही कानून सभके लिए बराबर छै दुनू आदमी दुनू पक्षकेँ देखते हुए कोनो भी चीज करना चाही कानून सभके लिए बराबर छै कोइ भी चीज छै जे कानूनके लगैत छी अछि जे कानूनी व्यवस्था पक्षपात छी पूर्ण अछि व्यवस्था सभके लिए बराबर छै आओर आप सभकेँ बता दै छी कानून जे भी करै छै सभके लिए बराबर करना चाही एकतरफा कोनो भी काम नहि करना चाही कानूनी व्यवस्था अविश्वासके रूपसँ दिखना नहि चाही